जि'यां तुस जानदे ओ साढ़े जम्मू बिच्च बड़ी जैदा जगह गै जित्थें मतलब अस घूम्मी फिरी सकने आं जित्थें जाइयै इंजाए बगैरा करी सकने आं जि'यां अस हून जि'यां जगह दस्सी जाए बैष्णो माता ऐ देवी पिंडी ऐ बाबा स्याड़ ऐ बाबा डंसर ऐ होर पत्नीटॉप होई गेआ बागेबहू होई गेआ बत्थेरियां जगह न इ'यां जित्थै बाह्रा दा किन्ने लोग आंदे न टुरिस्ट आंदेनै किन्ने इत्थै इंजाए करदे न आनियैं जां फिर इत्थै आंदे न इत्थै इं'दे कन्नै जुड़े दे न बैष्णों देवी कुद्धर कुद्धर दी दुनियां आंदी ऐ सानूं बी निं पता कुद्धर कुद्धर तो बड़ी जैदा दुनियां आंदी ऐ इत्थै अट्रैक्ट होई चुके दे ऐ सारे मतलब जेह्ड़ी दुनियां आंदी ऐ इक घूमनें आह्लियां जगह बनी दियां न जेह्ड़ियां असेें जेह्ड़ियां जि'यां इंडस्ट्रियां लाई लैओ हून उं'दा समान जंदा ऐ जित्थैं कंपनी होए गी उत्थें जेह्ड़ा समान जंदा होग ओह् केह्दे थ्रू जंदा होग केह्ड़ी कंपनी दा जंदा ऐ ओह् सब कुछ उत्थै दस्सेआ जंदा ऐ ठीक ऐ उत्थै बनाया जंदा ऐ उं'दा इक उत्थै लोग आनियै इंजाए करदे न अपने अपने इंजाय करदे न स्टेट साढ़ी जेह्ड़ी गौरमैंट ऐ एह् गौरमैंट दे थ्रू आंदे न पैह्ले परमिशनां परमुशन लैनी पौंदी ऐ फिर आंदे न हून दिक्खेआ जाए बैष्णो देवी में बी जंदी रौंह्दी होन्नी आं इक बैठियै ट्रेन च बैठिये ते जिसलै जन्ने आं आं दस किलो मीटर जाओ ट्रेन च कटरा उं'दा व्यू बी अलग गै लब्भदा बैष्णो देबा उप्पर जाओ इत्थै किन्नियां चीजां होंदियां न खानें पीनें आह्लियां चीजां ओह् केह्ड़ी इंडस्ट्री चा जंदियां न उं'दा इक उत्थै जाइयै होर कन्नै इ'यां मेल होई जाना उं'दा मिली जुली गेदे होंदे न हुन कुछ जगह न ओह् हैन बड़ियां स्हेई न पर ओह् जैदा इ'यां फेमस नेईं हैन जैदा लोग निं आंदे न हून जि'यां एह् बागेबहू ऐ इत्थेै जैदा लोग निं इत्थै जैदा लोग जम्मू दे गै लोग जंदे न होर जैदा कोई ते आंदा निं ऐ हून फिर जम्मू दिक्खेआ जाए जम्मू बिच्च होर बी बथेरियां न हून कुछ जगह न बड़ी दूर दूर न हून रियासी च ऐ कुछ पुंछ च ऐ कुछ जूपी सारा कुछ ते जैदा निं पता पर जैदा इ'यां फेमस ऐ ओह् ते बैष्णों देबी ऐ हां बैष्णों देबी हां सुकराला माता बैष्णों देबी ऐ ठीक ऐ अमरनाथ होई गेआ इत्थै लोग आंदे जंदे न पर एह् कुछ जगह न हैं ते बड़ियां मतलब बड़ियां जैदा सोह्नियां न पर इत्थै ना आंदे निं कुछ जैदा जैदा फेमस ऐनी होई दियां पता निं उत्त पिच्छें केह् रिज़न ऐ पर एह् जैदा जगह बाकी जगहें कोला दा जैदा सोह्नियां एह् जगह न हून में बी केईं जगह घूमी आई दी आं देवी पिंडी फिर पत्नीटॉप बैष्णों देबी बाबा स्याड़ बाबा डंसर इत्थै सब होई आई दी आं तां बी लोेग जादा बैष्णो देबी हां बैष्णो देबी शैल हां बैष्णो देबी शैल पर कदैं देवी पिंडी जाइयै दिक्खेओ देवी पिंडी किन्ना सोह्ना ऐ किन्ना सोह्ना लोग जैदा पापूलर नेईं होए दी ऐ तां करियै निं होंदे हैं बाकी ते सोह्नियां ते ओह् बी ऐं बड़ियां जैदा स्हेई स्हेई न